میرا نام مسکان ہے اور میں آپ کی گیس ایجنسی سے بات کر رہی ہوں میں نے خاندانی استعمال کے لیے گیس سلنڈر کی بکنگ کی تھی اور مجھے اس کی فوری ضرورت ہے کیونکہ کل ہمارے یہاں مہمان کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور کھانا پکانے کا سارا انحصار اسی سلنڈر پر ہے میری بکنگ کا ریفرینس نمبر ہے بی کے تین دو نو چار سات چھ پانچ اور میرے آدھار کارڈ کی آخری چار ہندسے ہیں نو چار سات دو برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ میری گیس کی ترسیل کب تک ہو جائے گی اس کے ڈیلیوری اب تک نہیں ہوئی ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ براہ کرم اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں اور سلنڈر جلد جلد پہنچانے کا بندوبست کریں اگر آپ چاہیں تو میں مزید تفصیلات بھی فراہم کر سکتی ہوں بس گزارش یہی ہے کہ ہمیں آپ کی فوری مدد کی ضرورت ہے آپ کے جواب کا منتظر ہوں ہوں شکریہ